औ आङो मोनसे फालांगि खालामो आङो थालिर बागाननि फालांगि खालामो आंहा थाम ब्रै बिगासो थालिर बागान दङ आं बे थालिर बागानजोंनो आंनि नख'रखौ खांबोदों बे थालिर बागाननि दारैनो आंनि नख'रा जौगाबोनो हमदों आंनि बे थालिर बागाननि दारै आङो आंनि गथ' गथाय नख'र खुंनायाव जोबोद थुलुंगा मोननो हादों आंनि बे थालिर बागाननिफ्राय ओंखारनाय फिथाइफोरखौ आं गोबां गोबां जायगायाव फानहैयो जेरै क'क्राझार आरो धालिगाव बाजार आरो बरपेटा बेफोराव आङो साप्लाइ हरो आरो आंनि बे थालिर फाननायजोंनो आं आंनि नख'राव गोबां मुलाम्फा मोननो हादों आं बे थालिर बागाननि मावनानै जोबोद गोसोआव गोजोननाय फैदों आङो बे खेति मावजेननायाव एफाग्राब बिदि जौगागोन बायदि सानाखैमोन नाथाय दिनैहाय आङो गोबां जौगानो हाबाय बिनि दारै आङो जोबोद खुसि आरो थालिर बागान मावनायजों आंहा गोबां मुलाम्फा जानो हाबाय आंनि बे थालिरफोरखौ आङो फोमोननानैबो गामिनि साखाथि दखानावहाय फानहैयो आरो गामिनि सुबुंफोराबो आंनि खाथि खालानि सुबुंफोराबो आंनि बे थालिर बागाननि फिथाइफोरखौ जानानै जोबोर गोजोननाय मोननो हायो आरो बे थालिर बागानफोरनि फिथाइफोरखौ माब्लाबा माब्लाबा समाव जायफोरा गामिनि जाय सुबुंफोरा जानो लुबैयो बिसोरो बायनानै लायलायो आरो बांसिनै आङो गोजान गोजान जायगा क'क्राझार चिरांनि काजलगाव बाजार बरपेटा आरिआव आं गारिजोंहाय साप्लाइ हरो आरो बे गारि साप्लाइ हरनायाव आङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आं आंनि जानबुं नम्बरआव फन खालामहरनानै थालिर बायनो थाखाय आं आंजोंहाय कन्टेक खालामहरो बेबायदिनो आङो गुबुन गुबुन जायगायावबो बिसोरजों रायलायनानै आङो बिसोरनोहाय दैथायहरो आरो बिथांमोनाबो फैनानै आंनि बे थालिर बागानावहाय हाय बायनानै लांफैयो आरो बिथांमोना आंनि बे थालिर फिथाइखौ लांनानै जोबोर बाखनाय लाङो जायनि जाहोनाव आंबो बिराद गोजोननाय मोनो आरो आं मुलाम्फा मोननो हायो आंनि बे थालिर बागानखौ आं बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगांनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ बे थालिर बागान मावनायनिफ्रायनो आंनि नख'रा जौगाबोगासिनो दं आंहा सासे फिसाजोबो दङ आं बे फिसाजो फोरोंनायाव बे थालिर बागाननिफ्रायनो आङो मुलाम्फा मोननानै आङो फोरोंनो हायो बेबायदिनो आंनि थालिर बागान मावनाया आथिखालाव जौगानायनिफ्राय जौगागासिनो दङ बे बे फालांगि मावनायाव आं गोबां मोजां मोजां मानसिफोर लोगो मोनो जेरै बेफारिफोर गुबुन गुबुन जायगानि मोजां मोजां बेफारिफोरखौ आं लोगो मोनो आरो बिथांमोना आङो मददबो होलाङो गोबां माबोरै सालायलाङोब्ला माबोरै बानायोब्ला गोबाङै फिथाइ मोननो हागोन बेफोरनि सोमोन्दैबो आंखो फोरमायलाङो आरो आं बेफोरनि फोरमायनाय बायदियैनो आङो फालांगिखौ सोलिगासिनो दह बेबायदिनो आंनि फालांगिया दा मोजां रोखोमैनो सोलिगासिनो दङ आंनि बे थालिर बागान मावनायाव गामियारिफ्राबो आंखौ जोबोर बाखनायो आरो आं गामियारिफोरनि माखासे ओरैनो बेखारै थानाय सेंग्राफोरखौ लानानैबो आङो थालिर बागानफोरनि फोसाबनाय फिथाइ हांख्लायनाय बायदि खामानियाव आङो लाफायो आरो बिथांमोनाबो आंनि बे थालिर बागावान मावनानै आथिखालाव गोबां मुलाम्फा जानानै दङ आरो सेंग्राफोरनि फरायनानै ओरैनो बेखारै थानाय जेंनायाबो जोंनि गामियाव दा एसे खमायलांनो हमबाय मानो होनोब्ला आंनि थालिर बागानावनो बिसोरो सानफ्रोमबो खामानिफोरखौ मावफैयो आरो आं बिसोरनो दिननि मुजिराफोरखौ आं हरो आरो बिथांमोनाबो आंनि थालिर बागाननिफ्राय गोबांङैनो रंजानाय मोनो जायनि थाखाय आंनि दा गोसोआबो जोबोर रंजानाय आरो आंनि बे थालिर बागाननिफ्राय आं जोबोर मुलाम्फा दा मोनगासिनो दङ